मैं शाम पाँच बजे की फ्लाइट से जयपुर जा रहा था इसीलिए मैंने कैब को बुक किया लेकिन कैब दो घंटे से लेट आने के कारण मैं ये रद्द करना चाहता हूँ और तत्काल मैं निकल रहा हूँ इसे रद्द करें